आयका भुरग्यांनो आयज हांव तुमकां उदकाचो म्हत्व उदीक कशें वाचोवप उदकाचो खंय खंय उपयोग करप कसो उपयोग करप कशे तरेन उदकाक वाचोवप हें तुमकां सांगतलें सकाळीं सकाळीं उठल्यार आमी तोंड धुवपाक वयता आतांच्या जनरेशनान आमी तोंड धुता आसतना नळ आमी चालत दवरता आनी तोंड धुवता थंय कितकेशेच उदक वेस्ट जाता तेंच आमी नळ बंद करून सुद्दां आमी उदक वाचोवंक शकता तशेंच उदक आमी जेन्ना आमी झाडां बीन लायता ते झाडांक आमी उदक दिवंक शकता जशे वाटेन तें उदक वाचूंक शकता तोंड धुता आसतना तेंच जर उदक आमी तें वेस्ट करता तेंच खंयचे बालदेन जावं तांब्यांनी भरून तेंच उदक आमी झाडांक घालूंक शकता मागीर आनीक खोंम